ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے یہاں پر کچھ اہم ترین مقامات جیسے آگرہ میں تاج محل اور دہلی میں لال قلعہ قطب مینار لوٹس ٹیمپل ہمایوں ٹوم پرانا قلعہ اکشردھام جیسی معروف جگہیں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نظام الدین درگاہ بھی یہاں پر موجود ہے جہاں پر الگ الگ دھرم کے ماننے والے آتے ہیں اور اپنی منتیں اور مرادیں پیش کرتے ہیں اسی کے ساتھ دہلی میں اور بہت ساری جگہیں ہیں جیسے پرانا قلعہ بھی ایک مشہور و معروف جگہ ہے دہلی کے علاوہ حیدرآباد میں چار مینار ممبئی میں گیٹوے آف انڈیا جیسی اہم ترین عمارتیں موجود ہیں جہاں پر دیش ودیش سے سیلانی آتے ہیں اور جگہوں کو دیکھ کر لطف لیتے ہیں اسی کے علاوہ